जोंनि टाउन एबा सहराव आङो मोजां मोनो मल बेयाव गासैबो बुस्तुखौ जोङो मोननो हायो बेनि थाखायनो आङो मोजां मोनो जोङो न'खराव बाहायग्रा आरो न'खरनि नांगौखौ जोङो बे मलआव मोननो हायो संनाय खावनायनि जोंनो बाहायनांगौ नांगौ रोखोमनि बुस्तुफोरखौ जोङो बेयाव मोनो आरो जोङो गासैबो न'खरनि बाहाय नांगौ न' सुग्रानिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायग्रा जानाय लोंनायाव बाहायग्रा आरो गानग्रा जोमग्रा गथ' गथाइनि गाननाय जोमनाय बे मोनसे मल एबा दखानावनो जोङो मोननो हायो बेनि थाखायनो आङो बेखौ मोजां मोनो गथ'फोरनो गाननाय जोमनाय आरो जोङो आलादा आलादा दखान नागिरनानै बायनांगौनि गोनांथि गैया जोङो बे मोनसे दखानावनो संग्रानिफ्राय लानानै गथ' गथाइनि नांगौ रोखोमनि बुस्तुफोरखौ मोननो हायो जोङो बेनिथाखायनो आङो बे टाउन एबा सहराव थानाय मलफोरखौ मोजां मोनो आरो जोङो बोथोर लानानै फुजानि ख्रिसमासनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि बुस्तुफोरखौ आइजें आइला गासैखौबो जोङो बे मलाव मोननो हायो थाव साबोन फारसेनिफ्रायनो लानानै जोङो आलादा दखान गरि भारा गारनानै नागिरनांगौ एबा सोंहैनांगौनि गोनांथि गैया जोङो बे मलावनो गासैबो नांगौ रोखोमनि बुस्तुफोरखौ मोननायनि थाखायनो आङो टाउनाव थानाय मलखौ मोजां मोनो दा जोङो बेनि अनगायै दस्रा दखानाव हाबनांगौ जायोब्ला बुस्तुफोरखौ अबेखौबा दं अबेखौबा गैया दखान नागिरनानै मोननै मोनथाम दखान सोंनांगौ जाहैयो नागिरनांगौ जायो आरो जोंहा गारि भाराबो आलादा आलादा गारनांगौ जायो नागिरनायनि थाखायनो बेनिथाखायनो आङो सहराव थानाय मलखौ मोजां मोनो